हाँ हलो भैया आप कहाँ पर आ गए हाँ मैं यहीं पर खड़ा हूँ सोनालिका सोरूम के पास आप कहाँ हो अच्छा अच्छा आप थोड़ा आगे निकल गए हो भीमा खेड़ा साइड आप थोड़े से वापस पीछे आइए यहाँ पर बहुत सारे टेक्टर वगैरह खड़े हैं यहाँ खड़ा हूँ मैंने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी हे और मैं हाथ भी हिला रहा हूँ अच्छा दिखा आपको हाँ ठीक है ठीक है आप मुझे दिख रहे हें ठीक है आप आ जाइए थोड़ा सा पीछे आइए हाँ आपकी गाड़ी दिख रही है मुझे ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहीं खड़ा हूँ मैं दिखा मेरा हाथ जी जी हाँ बस यह आपका हाथ दिख रहा मुझे आ जाइए आप यहाँ पर